میمس آج سے دوڑنا شروع کروں گا کل سے پکا دوڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پھر سوچا کہ شاید کل ہی مناسب دن ہے لطیفے ایک آدمی ہر روز پارک میں دوڑتا تھا اس کا دوست حیران ہو کر پوچھتا ہے تم روز کیوں دوڑتے ہو آدمی جواب دیتا ہے تاکہ میں ہمیشہ آگے رہ سکوں اپنی سستی سے تفریحییات کچھ عرصے پہلے میں نے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے صبح دوڑنے کا فیصلہ کیا ایک دن صبح جلدی اٹھا جوتے پہنے اور پارک کی طرف چل دیا پارک پہنچتے ہی میں نے دوڑنا شروع کر دیا جیسے ہی میں تیز رفتار سے دوڑنے لگا میرا جوتے کا فیتہ کھل گیا اور میرا پاؤں لڑکھڑا گیا میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا وہاں موجود لوگ پہلے حیران ہوئے پھر ہنسنے لگے میں نے بھی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے بجائے ان کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا اس واقعہ کے بعد میں نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ دوڑنے سے پہلے اپنے جوتے کے فیتے اچھی طرح باندھ دو یہ واقعہ میرے لیے نہ صرف ہنسنے کا باعث بنا بلکہ ایک سبق بھی دیا کہ کبھی بھی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے